کاروبار شروع کرتے وقت گاؤں کے لوگوں کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سب سے بڑا چیلنج جو ہے گاؤں میں پیسے کی کمی جو کاروبار کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے کاروبار نہیں کیا وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکے اس لیے گاؤں میں لوگ کھیتی باڑی اور ذراعت کو پیشہ کے طور پر اپناتے ہیں لیکن کھیتی کو انہوں نے کاروبار کے طور پر اپنا لیا ہے اب وہ کھیتی کو ہی کاروبار کے طور پر کرتے ہیں دوسرا سب سے بڑا چیلنج جس کا سامنا گاؤں میں لوگ کرتے ہیں وہ ہے کہ لوگ ادھار سامان لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں دیتے ہیں میں ایسے کئی کاروباریوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت جوش کے ساتھ کاروبار شروع کیا لیکن گاؤں میں لوگوں نے ان سے ادھار لیا کہ وہ بےچارے کاروبار میں مقروض ہو گئے لاکھوں روپیے کا سامان لوگ ادھار لیتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو کاروبار شروع کرنے میں